हाँ भारत में अंग्रेज़ी जो है वो सब नहीं बोल पाते हैं और भारत में सब से जास्ती हिंदी का प्रचार है हिंदी बोलना चाहिए जैसे हम आदमी है हम लोग तो इंग्लिश जानते नहीं हैं हैं तो हिंदी इंग्लिश जानते नहीं है हिंदी का जो कम है हिंदी का जनसंख्या जो है सो बढ़ा हुआ है हिंदी बोलना चाहिए इंग्लिश कम लोग बोलते हैं है इंग्लिश जो है सो कठिनाई है जैसे आदमी पढ़े लिखे बहुत नहीं है तो उसको बोलने में नहीं आता है हिंदी हम लोग बोल देते हैं पढ़े लिखे नहीं है तो पर भी हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी का जो है सो बहुत प्रचार है पूरा भारतवर्ष में हैं इंग्लिश का कम है